ना हांवें चित्रकलेक केन्नाच अशें हें करूंक ना प्रोफेशनल ट्रेनींग घेवना बट म्हाका एक आवड आसा आनी म्हजे कडेन ती म्हाका दिसता की म्हजे कडेन चित्राची कला आसा म्हणून आतां हांव एज अ हॉबी म्हणून केन्नाय कितें ड्रॉ करतां बट अशें ना की हांव सदांच ड्रॉ करतां आनी खूब बरें करतां म्हाका बट चित्रांचें चित्र काडटना फकत अशें समजून आयलां की आनी अशें एड समजलां की चित्रां चि चित्र काडप हे खूब पासयेंस आसपाक जाय मनशाक चित्र एक काडपाक एक मनीस आपलें फूल्ल जिवन एक चित्रकलाकार आपलें फूल जिवन आनी फूल्ल लायफ एक्सपिरियन्स तो एक ची त्रान चित्र काडून तो दाखयता म्हळ्यार ताचो पासयेंस पळयात तुमी कितलो आसतलो तो ताका एक चित्र एक चित्रकलाचो चित्र पळयता म्हणल्यार आमकां ताची भावना फिलिंग्स इमोशन्स सगळें दिश्टी पडटा ताचें हार्ड वर्क आसा कश्ट आमकां दिश्टी पडटा सो तातुंतल्यान आमी पळोवपाक जाय की तो कितें कितले कश्ट घेतला तें आमी चित चित्र करता म्हळ्यार आमचे कडेन पासयेंस हो खूब आसपाक जाय आनी चित्र कलाकारां कडेन पासयेंस म्हणटा तो खूब आसता